ہیلو ہاں جی بولیے ہاں جی بتائیے اوکے مٹھائیوں کے نام بتائیے آپ کو کیا کیا چاہیے اوکے کوانٹٹی بتاؤ گے آپ کتنا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے جو ہاں جی ہمارے پاس جو مٹھائیاں ملیں گی آپ کو فریش ملیں گی اور واٹر پروف ملیں گی ہیلو ہاں جی پیکنگ جو آپ کو ملے گی واٹر پروف ملے گی اور مٹھائیاں ایک دم فریش ہوں گی اور بیسٹ کوالٹی کی ہوں گی ہاں جی رس ملائی ہے ہمارے پاس دو سو روپے کلو رس گلے ہیں ایک سو اسی اور لڈو ہمارے پاس ڈیڑھ سو روپے کلو آپ ایڈریس بتا دیجیے مجھے اپنا نوٹ کرا دیجیے میں اسی ایڈریس پہ آپ کو بیس منٹ میں ڈلیور کروا دیتی ہوں ہماری دکان ہے پالم پالم میں منگلہ پور سویٹ کارنرس آپ مجھے اپنا ایڈریس نوٹ کرا دیجیے تاکہ میں آپ کے یا ڈلیوری کرا سکوں اوکے اوکے تو آپ مجھے کال بیک کریں گے یا میں آپ کو کال بیک کروں ود ان ٹوئٹی منٹس میں آ کی ڈلیوری ہو جائے گی نہیں ڈلیوری چارجز نہیں ہے وہ آپ کے سویٹ میں ہی جو بھی چارجز ہے بس وہ یہ ڈلیوری فری ہے اگر آپ تین سو سے اوپر کے ڈلیوری کرتے ہو تو ہاں جی اگر آپ تین سو سے نیچے کا آپ کا آرڈر ہوتا ہے تو اس میں فورٹی روپیز آپ کے چارجز لگتے ہے ڈلیوری کے اوکے تو آپ مجھے ایڈریس بتائیے وہاں پہ ڈیلیور کرانا ہے اوکے اوکے ویلکم